हा पहिरीं बार कढी चित्र ठाहिण जी माण्हू कोशिशि कंदा आहिनि त इलाही ग़लती कंदा आहिनि उन्हनि खे आउट लाइन करे करे हो न कंदा आहिनि या स्कैच करे करे न कंदा आहिनि त उनमें ॾाढी उन्हनि खे दिक़तु थींदी आहे पर मां उन्हनि खे ॾाढी सुठी हेल्प कंदी आहियां की सुठे नमूने मतिलब आउट लाइनिंग करे करे हो चित्र खे मतिलब ट्रेस करे पोइ हो जन ठाहिन ताकी इनी सभिनि ग़लतियुनि सां बचेन त हो तडहिं हिकु सुठो आर्टिस्ट ठई पवंदो जडहिं इन सभिनि गलतियुन खे थोरो ध्यानु रखदो त जेको सिर्फ़ु ईअं ई चित्र ठाहींदो त उनसां त ग़लती इलाही थींदी ऐं गलतियुन सां ग़लती करण सां बचण जे लाइ मूंखे हिकु सुठे नमूने मतिलब पंहिंजो उनखे ठाहिणु खपे की मां पहिरीं उनखे स्कैच कया उनखे आउट लाइनिंग कया उनखां पोइ उनखे डार्क पैन सां मां मतिलब पैंसिल सां करे करे पोइ हिकु सुठी सुठो स्कैच ठाहिया तडहिं मां हिकु सुठी आर्टिस्ट ठई पाईंदमि ईअं त मां मतिलब ग़लतियूं कंदमि त मां न ठई पाईंदमि उनखे सुधारण लाइ मां मतिलब करिणो पवदो सुठी आर्टिस्ट ठहिण जी निशानी ईअं ई आहे की उनखे सुठे सां असां निभाए पायूं